आमी पर्यटका कडेन जेन्ना उलयतात तेन्ना आमी तांकां आमच्या भाशेन उलोवन तांकां सांगता आमची भाशा कोंकणी आसता ते तांकां तांची भाशा हिंदी आसल्या आमी तांकां हिंदीन उलोवन सांगता मराठी आसल्या मराठीन उलोवन सांगता इंग्लीश आसल्या इंग्लीश उलोवन सांगता आमच्या गांवा बद्दल तांकां कितें सांगपाक जाय आसल्या फॅस्टिवला बद्दल सांगपाक जाय आसल्या आमी तांकां शिगमो चवथ दिवाळी नवरात्री अशे खुबशे आसता फॅस्टिवल ताजे बद्दल आमी सांगता आनी आमचें विणपाक कितें आसल्यार मल्लां मल्लां कशीं करता माडा पासून माडाचीं चुट्टां काडून तीं व्ही व्हीर बी काडून ते तशीं करून तीं मल्लां करता वाटी पाटीं करता पाटीं करता जाल्यार तीं बेत्याचीं हे बेत्याचीं कण्णां मारून हाडून तीं मदल्यान फोडून ताजी ती पाटी करता अशे तरेन खुबशें आसा आमचें गांवान जशें की शेतां बद्दल बीन शेत शेत आमी कशें करता शेत करता जाल्या आमी पयली कसपा पडटा मेरां अशें निवळ करपा पडटा शेतान चिकल करपा पडटा रोप घालपाक पडटा रोप काडून रोप लावपाचें काम आसता अशें करून लास्ट फिनिशींग म्हळ्यार आसता खूब हें नुंवपाचें भात करपाचें तशें करून आसता ते हाचे बद्दल आमी सांगता ते कशे उलयता तें आमकां शिकून घेवपाक मेळटा तांची भाशा